अॼुकल्ह ॿारनि जी ॻाल्हियूं कयां त ॿार ॿाहिरि खेॾण जी जॻहि ते मोबाइल ते वधारे रांदियूं खेॾी रहिया आहे ऑनलाइन ऐं ऑफ़लाइन बि नईं रांदि में मां चवां त जेकी सभिनि खां वधारे ॿारनि खे पसंदि आहे उहा आहे पबजी ऐं फ्री फायर त ॿार अॼुकल्ह उहा रांदि वधारे खेॾी रहिया आहिनि ऐं ॿाहिरि जी अ रांदि जी ॻाल्हि कयां त डमशेराज़ आहे या छुपमि छुपाई यादि आहे अॼुकल्ह उन सभु रांदियुनि जो महत्व खेल जो घटिजी वियो आहे त ॿार अॼुकल्ह ॿाहिरि जी जॻहि ते घर में वेही ऐं ऑनलाइन कम्पयूटर जी रांदियूं वधारे खेॾी रहिया आहिनि